बारा अमीनाबाद लाल बाग हज़रत गंज कृष्णा नगर चार बाग आलम बाग दुबग्गा पराग चुंगी अली गंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मुहैया गोमती नगर